ڈیجیٹل پلیٹفارمس پر اردو کا کمی سے استعمال اکثر ویب سائٹ ایپس اور سافٹویئر صرف انگلش یا دوسری بڑی زبانوں میں ہوتے ہیں اردو بولنے والوں کو مشکل ہوتی ہے جب وہ اپنی زبان میں کانٹینٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اردو ٹائپنگ اور کی بورڈ پرابلمس اردو ٹائپ کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے خاص کر موبائل فونس پر کی بورڈ سیٹنگس کمپلیکس ہوتی ہیں اور رومن اردو کا استعمال بڑھنے سے اصل اردو اسکرپٹ کا استعمال کم ہو گیا ہے اے آئی اور اسپیچ ریکگنیشن میں اردو کا پور سپورٹ اے آئی ٹولس جیسے گوگل اسسٹینٹ سیری اور چیٹ جی پی ٹی اب اردو کو سمجھنے لگے ہیں لیکن ابھی تک انگلش جتنی ایکیوریسی سے کام نہیں کرتے اردو میں آواز پہچان اور نیچرل لینگویج انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہے تعلیمی اور معلوماتی مٹیریلس کی کمی ہے آن لائن ایجوکیشن پلیٹفارمس پر اردو میں مین کورس مٹیریلس اور ٹیوٹورلس بہت کم ہوتے ہیں اس وجہ سے اردو بولنے والے اسٹوڈینٹس کو انگلش سیکھنی پڑتی ہے یا انہیں بیریئرس کا سامنا ہوتا ہے کلچرل اور لنگوسٹک بائس اے آئی اور ڈیجیٹل دنیا کا زیادہ فوکس ویسٹرن انگلش اسپیکنگ سوسائٹیز پر ہوتا ہے اردو کی ایڈیمس ایکسپریشنس اور کلچر کو ٹھیک سے ریپریزینٹ نہیں کیا جاتا ہے انٹرنیٹ ایکسس اور ڈیجیٹل لٹریسی کا